असांजे इस्कूल में ॿारनि खे कला सेखारी वेंदी आहे हर हफ़्ते में छंछर जो ॾींहुं हिकु रखियो वेंदो आहे जंहिं में असां लंच खां पोइ ॿारनि खे कला सेखारींदा आहियूं ऐं अलॻि अलॻि तरह सां गुॾियूं ठाहिण ऐं रंग बि रंगी पननि सां अलॻि अलॻि नमूने सां शयूं ठाहिण कॾहिं असां हुननि खे हिक ॿेड़ी ठाहिण सेखारींदा आहियूं त कॾहिं वरी नांग ठाहिण सेखारींदा आहियूं त कॾहिं उन्हनि ते ॿीं बढ़िया चित्रकारी करण सेखारींदा आहियूं असांजे इस्कूल में हर हफ़्ते छंछर जे ॾींहुं इहो अलॻि सां ॿ पीरियड रखिया वेंदा आहिनि त जीअं ॿारनि जो इन्हनि सां गॾो गॾु मन बि विंदरयो रहे त इस्कूल में पढ़ाईअ सां गॾो गॾु ॿियूं ॻाल्हियूं बि थियनि थियूं मूंखे चङी तरह यादि आहे जॾहिं मां इस्कूल में वेंदी हुअमि त असांजी मास्तराणी चवंदी हुई त सुभाणे छंछर अथव ऐं तव्हां सभु ॿार रंग बि रंगी पना खणी अचिजो त तव्हांखे असां ॿेड़ी ठाहिण सेखारींदासीं ऐं कॾहिं वरी चवंदी हुई त हिकु कपिड़ो ऐं थोरीसीं रुई खणी अचो त तव्हांखे असां गुॾी ठाहिण सेखारींदासीं गुॾीअ खे अखियुनि जी जॻह ते असां नंढा कारा बटण बि लॻाईंदा हुआसीं ऐं हुनखे धाॻे सां सिबी करे तैयार करे हुनखे नचाईंदा बि हुआसीं